हाँ नमस्ते मेम हाँ बिलकुल बोलिए लग जाएगा ठीक है मेम कित मतलब कितना कमरा है आपका तो इसमें खर्चा खर्चा मिनिमम बीस से पच्चीस हज़ार लग जाएँगे क्योंकि लाइट भी लगाना बल्ब भी जलाना है ना आपको और और फ्रिज फ्रिज वगैरह की तार भी लगवाना है हाँ तो लग जाएँगे बीस पच्चीस हज़ार लगेंगे तो चारों मतलब जितने कमरे हैं सबमें वायरिंग होगा हाँ तो वायरिंग बस होगा कि और कुछ भी अच्छा तो बोर्ड सही नहीं है बोर्ड आपका बोर्ड भी लगाना पड़ेगा हाँ तो तार कौनसा वाला चाहिए मेम आपको एक हमारे पास है पंद्रह मी पंद्रह रुपये का मीटर है हाँ तो वही आपको बेटर लगेगा जो पंद्रह रुपये रहेगा क्योंकि वह जल्दी से मतलब किजलेगा नहीं वह चलेगा बहुत देखते हैं फिर बताते हैं तो बल्ब सुनिए सुनिए बल्ब आपका हम यहीं से लेकर आएँ कि आप आपके पास है बल्ब ठीक है हम आकर बना दे रहे हैं

ए सी फ्रिज व्रिज में कुछ दिक्कत है फ्रिज व्रिज में कुछ दिक्कत है ठीक है मेम हम आकर देख रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक ठीक है हम देख ले रहे हैं फिर बता रहे हैं ठीक है